हमरा जब ग्रेजुएशनमे एडमिशन कराबैके रहै तब हम बहुत परेशान होलिए कोइ हमरा एडमिशन नहि कराबै रहै कहै कि नहि आब नहि पढ़ ओकरा बाद हम गेलिए कॉलेज फ्रेन्ड्स सबके साथे जाकऽ पपा बोले पपा बोललखिन कि जो कॉलेज तऽ पपा लऽ कऽ गेलखिन फ्रेन्ड्स सबसँ मिललिए फ्रेन्ड्स सबसँ मिलैके बाद गेलिए कॉलेज तऽ प्रिंसिपल सरसँ मिललिए प्रिंसिपल सर बतेलकै कि जाओ फार्म लेना उसके बाद फारम लेलिए काहेकि आस पड़ोसमे भी ओतना कोइ सहाय करैवला हमरा नहि रहै तऽ अपनेसँ सब काम केलिए ओकराबाद हम सब फ्रेन्ड्सके साथ ही जाकऽ कॉलेजमे महिला कॉलेज कटिहारमे एडमिशन करौलिए आओर कॉलेजमे एडमिशन कराबैके बाद हम बी एस सी कम्प्लीट करलिए हँ ओकराबाद बी एस सी कम्प्लीट करलिए से फ्रेन्ड्सके साथ ही हम फ्रेन्ड्सके साथ ही हम जाकऽ समाधान केलिए नहि तऽ हमर एडमिशन नहि होते रहै